नाखौथ' हमो नंगौ नंनायालाय आमफ्राय बे ना हमग्राखौ जेनबा जों खोनानाय मोनो मासवारिफोराल' हमो होननानै किन्थु बे नङा बे मासवारिफोराल' हमो होनदों बे नङा आरो मुथ'ते बयबो जातिया हमो नेपालि हक बांगालि हक राजबंशि हक अखमिया हक बर' हक सावथाल हक नाखौ बयबो मानसिफोरा हमो आरो बेबायदिनो आरो ओमफ्राय दा जों खोनानो मोनदों मा मासवारफोराल' ना हमो ना हमो बे नङा आरो बाथ्राया बे सैथो नङा थार नङा आरो बियो ओमफ्राय दा जेनेबा बेफोरखौ जों ना लायनाय आरि लायनाफोराव लोगो मोनलायो जों मिलायनानो थायो जेनबा बयबो बर' जाति सावथाल जाति मा जाति जों बेफोरखौ नामखारिलाया आरो राजबंशि अखमियाखौबो जों नामखारि लाया मानि जों मिलायनान थायो आरो नोंगौ नंनाया किन्थु बे मासवारिफोरखौल' होनो बे नङा आरो बियो मानि थार नङा आरो बियो बयबो जातियानो नाखौ लायनानै जायो बा फानो आरो बेबायदि आरो बेखौनो